हॅं हेलो हॅं हॅं हॅं हॅं हम होटलसँ बाजै छी हमर नाम भेल नम्रता आनन्द हँ हँ बिल्कुल अहाँके हर चीजके एतऽश्रव्यवस्था मिल जाएत कोनो परेशानी नहि होएत की सभ मतलब अहाँके रहैयोके यऽ एतऽ रहैके रुम भी एविलेबल छै रहैला आ तकर बाद खाना पीना के भी बढ़िऑं व्यवस्था छै जे चाही खाना अहाँके ओ जे ऑर्डर करबै से मिल जाएत हर चीजके सुविधा आधुनिक तरीका से ई होटलमे ई सभ चीजके सुविधा अछि हँ वेजिटेरियन के भी जे वेजिटेरियन मतलब जे भेज आइटम अहाँ लेबै सभ भेट जाएत एतऽ छै उपलब्ध होएत सभ चीज भेट जाएत हँ हँ जे चाही से सभ भेट जाएत हॅं एकर लिए निश्चिन्त रहू अहाँ होटलमे आबु एतऽ अहाँकेँ जे चाही सभ सुविधा भेट जाएत शिकायतके कोनो मौका नहि लागत जते जे हाँ हॅं हॅं दुनुके व्यवस्था यऽ अहाँ सब्जी लेबै दाल लेबै मन्चुरियन लेबै जे लेबै एतऽ सभ चीजकेँ व्यवस्था छै हॅं हॅं हॅं सभ तरहके सभ तरहके भोजन अहाँकेँ भेट जाएत जे खाय लाशए चाहबै सभ आइटम एतऽ भेटै छै हॅं हॅं हॅं हॅं तऽ ओ खीरके व्यवस्था खीरके व्यवस्था छै जे किछु चाहबै सभ भेट जाएत हॅं हॅं हॅं ओहो भय जेतै हुँ सभ भय जेतै बिना प्याज लहसुनकेँश भी भय जेतै हॅं ओ सभके लिए कभी कोनो शिकायतके मौका नहि लागत साफ सफाईके हॅं हॅं हॅं कोविडके लय कऽ सावधानी तऽ पुरा बरतल जा रहल छै होटल मे हॅं नहि नहि सभ सुविधा छै बेडशीट अहाँके रोज धुलल मिलत पुरा क्लीन रोज साफ सफाइ बाथरुमके रुमके हर चीजके होइ छै तऽ सेनिटाइजरके भी बहुत ठीक छै